हमरा सभके इलाकामे अहाँकेँ इतिहास पढ़ाओल जाइत अछि बहुत इसकुल एहन अछि जाहिमे इतिहासो पढ़ायल जाइत अछि जे पाठ्यक्रममे शामिल अछि ओ सब पढ़ायल जाइत अछि आ जहाँ तक हमर ई विचार होइत अछि जे हमरो मिथिलाके बहुत एहन घटना महत्वपुर्ण अछि जकरा कि अहाँ इतिहासमे शामिल हेबाक चाही ओहिसबसँ आगू पीढ़ीकेँ सिख सेहो भेटतै आ अपन क्षेत्रके जानकारीके सङ्गहि सङ्ग एक कर्तव्यनिष्ठ अथवा जेनाकि हमर पुर्वज ओहिमे जीत हासिल केने छलथि ओहि तरहक होबाक चाही आ एकर अलावे अहाँके जे हमर मिथिला विभुति सब छथि हुनको विषयमे पाठ्यक्रममे हेबाक चाही ई हमर विचार अछि आ निष्पक्षता रुपे हम कहि सकै छी अहिसँ बच्चा सभक चरित्र निर्माणक सङ्गे राष्ट्रक भविष्य उज्ज्वल होयत आ बच्चा सब आगू बढ़त